ہلو سر آسارام ڈھابے سے بول رہے ہیں جی جی سر میں نے آپ کے یہاں سے آرڈر بک کیا تھا تو مجھے آرڈر ٹائم ٹو ٹائم ڈیلیور ہو گیا اور آپ کی ڈشیز بہت اچھی تھیں آپ نے بہت اچھا کھانا بنایا ہُوا ہے اسپیشلی آپ کی دال مکھنی جو ہے بہت اچھی لگی مجھے اور آپ کے جو شاہی پنیر تھا وہ بھی بہت اچھا تھا اور ساتھ میں آپ کے پراٹھے تو لذیذ تھے بہت زیادہ تو مجھے یہ پازیٹو آپ کی جو ہے فیڈبیک دینی تھی تو میں نے سوچا کہ آپ کو ایپریشئیٹ کیا جائے تو اِس لئے میں نے جو ہے آپ کو کال کیا تھا تو سر یہ تو سب بہت اچھی چیزیں تھیں آپ کے یہاں اور بھی کچھ چیزیں ہوتی ہیں جی جی جی جی نہیں سر وہ وہ نہیں وہ مجھے نہیں چاہیے نہیں اچھا اسپیشلی مٹھائی میں کچھ چیز ہوتی ہے آپ کے میٹھے میں جی ہاں میٹھے میں سر نیکسٹ ٹائم میں دوں لوں گی آپ سے نہ ابھی ٹھیک ہے مجھے بہت اچھا لگا آپ کا اور آپ کی پیکنگ سسٹم بھی بہت اچھی تھی بہت اچھا سرو کیا ہے آپ نے ہم لوگوں کو ڈیلیور اچھا کیا ہے میں اپنے فرینڈس کو بھی سجیش کروں گی کہ آپ کے یہاں سے کھانا آرڈر کریں اوکے سر تھینک یو